कामेश्वर सिंह ठाकुर कामेश्वर सिंह बहुत नीक शासक छलाह हुनकर नामसँ बहुत इसकुल कॉलेज बहुत तरहक संस्था खोलल गेल जाहिमे हमर सभके संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत कॉलेज संस्कृत इसकुल जाहिमे बहुत तरहक हुनकर योगदान रहल बहुत तरहके राज दरभङ्ग राजक शासक छलाह जाहिमे कामेश्वर सिंहके बहुत बड़ा योगदान छलनि कामेश्वर सिंह एगो अलग लोक छलथि कामेश्वर सिंह अपन बहुत बड़ा सम्मानित लोक छलथि कामेश्वर सिंह कामेश्वर सिंह कामेश्वर सिंह जे छलाह ने से बहुत बड़ा मतलब अथी छलाह बहुत शासक छलाह प्रशासक मऽ हुनकर एगो अलग प्रशासक अपना ढंग सऽ चलै छलनि हँ जाहिमे बहुत तरहके बहुत बड़ा सम्पति छलनि बहुत बड़ा राजा छलाह जे राजाके तरह ओ अपन अथी निभबै छलाह आ कामेश्वर सिंह बहुत अथी लोक छलाह कामेश्वर सिंह राज दरभङ्गा दरभंगामे बहुत बड़ा हुनका विश्वविद्यालय छलनि बहुत बड़ा कॉलेज छलनि दरभंगामे हुनकर बहुत चीज बनाएल छलनि मतलब राजे ओ छलाह तखन हुनकर वर्णने की करब आब कहु कामेश्वर सिंहके कामेशर सिंह ओ अलग ढङ्गके लोक छलाह राजा राज दरभङ्गाके मालिक छलाह जे हुनकर शासनमे बहुत बड़ा सम्पतिशाली लोक छलाह कते गोटाके ओ सम्पति बनेलाह कते गोटाके अपन हन सहन बनेला कते गोटा कऽ राजा अपना कऽ गेलाह आब तऽ ओ अपने स्वयं ओ चैल गेला आब ओ की करता आब